हिन्दी हमारी मातृभाषा है परन्तु विदेशी आक्रामकों के कारण इस भाषा पर हमेशा कुठाराघात हुआ है हम और हमारा समाज हिन्दी में बात करने वाले या हिन्दी में कार्य करने वाले व्यक्ति या समाज के प्रति हीन भावना रखता है यदि हमें भविष्य में अपनी हिन्दी भाषा को फैलाना है जन जन की भाषा बनाना है तो होने वाले सभी शासकीय अशासकीय व दैनिक कार्यों के सभी उपयोग जो रहेंगे वह हिन्दी में ही करना आवश्यक होना चाहिए सरकार को चाहिए कि हिन्दी को हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा और दैनिक जीवन के उपयोग भाषा के रूप में इसे निरन्तर प्रमुखता से प्रयोग किए जाने की सलाह देनी चाहिए और इसके अपमान पर या इसके ऊपर आने वाली त्रुटियों पर रोक लगानी चाहिए स्कूल तथा शिक्षा विभाग में भी हिन्दी और हिन्दी से सम्बन्धित कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिलना चाहिए यदि हम इसे बचाना चाहते हैं और इसे और प्रगति देना चाहते हैं तो हमें आवश्यक है कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से अपने समाज से अपने नगर से करनी चाहिए और प्रत्येक कार्य जहाँ तक हो सके हमें हिन्दी अपनी मातृभाषा में करनी चाहिए